नमस्ते जी आइए बैठिए बोलिए क्या दिक्कत है क्या है प्रॉब्लम हाँ तो ठीक है मैम आप मेरे हॉस्पिटल के लिए विज़िट करिए मतलब हॉस्पिटल में विज़िट करके अपना टाइमिंग रख लीजिए अपना आ कर मिल लीजिए हमसे एक बार हम तो मैम नहीं ठीक हो रहा है तो एक बार आइए हमारे यहाँ विज़िट करिए विज़िट करके और आप अपना पर्चा ओरचा कटवा लीजिए हाँ हाँ मैम ठीक है तो आपके अच्छी दवाइयाँ देंगे आप अच्छी जल्द से जल्द सही हो जाएंगी मैम दो सौ रुपया पर्चे के देने होंगे बाकी अलग से दवा के पर्च पे दवा के पैसे अलग से लगेंगे हाँ मैम तो उसके लिए टाइमिंग है मेरी मैं दस पचास पर बैठता हूँ और एक बजे तक यह सुबह में बैठूँगा फिर दो फिर ढाई बजे बैठूँगा तो फिर शाम पाँच बजे तक नहीं तो मैम आप आप कब आ आ सकें वो बताऍंगे तो उस हिसाब से मैं आऊँगा न दस लेकिन मैम दस पच्चीस पर नहीं नहीं मैम दस पचास पर मैं बैठता हूँ न

अच्छा मैम तो आपको ग्यारह बजे ग्यारह बजे हमारे यहाँ आ जाइए आपको लगभग बारह बजे मैं देख के दवा ओवा लिख दूँगा आप जा कर ले लीजिएगा शॉप पर अच्छा मैम और दो तीन ठो आपके यहाँ जी जी मैम सबको सबको जितने लोग बीमार हैं चलिए मैं मैं देख के कर दूँगा उनको सही मैम कब आना पसंद करेंगी कल आ सकती हैं फिर जी मैम और इसी दिन हाँ हाँ मैम दवाई आप दवाई के लिए आप निश्चिंत रहिए आपको अच्छे से दवा दवा और इलाज मिलेगा आपको कोई दिक्कत नहीं अच्छा हाँ तो मैम आप एक बार दिखा दीजिए दिखा दीजिए आप ले कर आइए यहाँ क्लिनिक पर क्लिनिक पर आइए दिखा देते हैं आप आपके बच्चे को भी दवा दे देंगे आपको भी दे देंगे हाँ तो आपको दवा दवा के लिए मैम वहाँ से मैम दोनों लोग का अलग से दोनों लोग का फ़ीस लगेगा और मैम कल ग्यारह बजे आ जाइए आप हाँ मैम ग्यारह बजे कल आके आप विजिट कर लीजिए मैं देख लूँगा जो भी समस्याएँ होंगी सब सही हो जाएँगी ठीक है मैम नमस्ते